सिबिनाय खान्थि धोरोम फालिनाय जोंनि धोरोमा जादों जों बाथौ धोरोम बाथौखौ सिबियो जों गोदोनिफ्रायबो सिबियोमोन बाथौयानो दा जोंहा फोसाबनाय खान्थियाव बाथौखौ सोलायनो हमबाय जायना गोदान आदबजों फालिनो हमबाय बिबार बाथौ बिबार बाथौखौ सिबिबाय सिजौ गायनानै बिबार बाथौ होमबा जोंहा बि मोनबा माबाखौ लाना सिबियो जों बार हा दै अर अख्रां बेबादि मोनबाखौ लानानै जों दा सिबियो जोंहा बे मोनबा थत्तखौ जोङो ओह जोङो आरो बेजों लोगोसे जोंहा मा दंबाव मोन बे जिउयाव बार हा दै अर अख्रां बेखौ लाना जों बाथौखौथ' सिबिबाय दंखायो जोंहा ओह मंगलबार सानाव फालियो जोङो मंगलबाराव जोंहा न'खराव आलारि बाथि सावबाय सावनानै बेनि जों गामिनि खेरायसालियाव बा मन्दिराव फैबाय फैनानै आरज राज्योयैनो जों ज'यै आर'ज जायो जों आरो बे आरजयाव गोबां नेमखान्थि खालायो जेनैबा जोङो बेयाव ओह जोंनि धोरोमारि बिजाबा जाब जाबाय मैखुन गोथां मैखुन बे गोथां मैखुनाव जोंहा फारिलाइ बादियै फरायलांनायखौ जों सलिबाय थायो सोलिनानै जेनैबा सप्ता सप्तायाव बे ओह गुबुनखौ बेखौ सासे बेखौ सासे फोरोंना माबा खालामबाय थायो बेयाव आरो जोङो मोनबा फोरबो फालिनाय जायो जेरै बैसागो सेथि फोरबोया जाबाय जोंनि बैसागो फोरबो फालियो जोङो नैथियाव फालियो जोङो ओह आवसिया खेराइ फोरबो बा आमथि फोरबो बेनि उनाव फालियो जोङो ओइ मा होन्ना बुङो खाथि बिहु खाथि खाथि फोरबो खाथि फोरबो फालियो खाथि फोरबोनि उनाव जोङो फालियो खाथि फोरबोनि उनाव फालियो जोंहा ओह ओंखाम गोरलै जानाय बे जाबाय जोंनि ब्रैथि फोरबो ब्रैथि फोरबो बिनि उनाव जोंहा फालियो जोंनि बाथि फोरबोया जाबाय जोंना मागो मागो फोरबोयाव ओह जानाय लोंनाय जाय जाय बैसाग फोरबोयाव सेथि फोरबोयाव जोंहा रंजायो बाजायो जेनैबा पांसन फाथियो खाव गामियावहाय पांसन फाथिनानै रंजायो मोसौ थुखैनानै मोसौ थुखांनायनि बेलासिनिफ्रायनो जों पांसन फाथिनानै रंजायो बेनि उनाव जोंहा ओह नैथि फोरबो बे आमथि फोरबोयाव जाबाय बैसोमुथि हाखौ लानानै फालिनाय बेखौ जोङो ओह आसार दाननि स्नि अक्ट'आव जोङो माबाखौ बै स्नि अक्ट'आव हाल एवनायखौ बन्द' दोन्नानै जिसे खालाराव खेरायसालियाव जोंहाबो जों बाथौसालियाव आलारि बाथि सावयो सावनानै आरज गाबनाय खालामो बेनि उनाव जोंहा आरो फैबाय ओम खाथि फोरबो खाथि फोरबोयाव जोंहा गासैबो दुब्लियाव गासा सावयो आलरि बाथि सावहैबाय सावनानै न'खर न'खर सावयो न'खराव सावनानै खाथि दाननि जोबथा अक्ट'आव सावयो जोङो आलारि बाथिखौ सावनानै न'खरावबो सावबाय ओह थालिर दंफां गायनानै जोङो लामायाव सावजोबो सोरां खालामहोजोबो जोंहा मायनावखौ बरायना लाबोना मायनाव फोरबो बेनि उनाव खाथि दाननि अखानायै से अक्ट'आव जोङो जोंनि गामिनि खेरायसालियाव बा मन्दिराव रायजो आरज जबाय गासैबो आरज जनानै ज'यैनो ओह फालियो फालिनानै आर गाजा गोमजायै रंजायो बिनि उनाव जो जोंहा फैयो आरो माबायाव दङ जोंहा थाम बि ब्रैथि फोरबो ओंखाम गोरलै जानायाव ओंखाम गोरलै जानायावबो जोंना माबा आघोन दानाव फालियो बेखौ आघनाव फालिनानै जोङो जोंनि माइ फोथार दुब्लिनिफ्राय जोङो माइ आगो लाइयो मायनाव फोर फोलानानै जोंनि बाख्रियाव सोफैयो सोनानै आघोन दाननि गु अक्ट'आव जोंहा रायजो नाङैनो ओंखाम गोरलै जायो बेयाव जानानै गासैखौ रायजोनानै मन्दिराव आर'ज जबाय आर'ज जनानै ओंखाम गोरलै जानायखौ रायजो नाङैनो जायो जानानै बिदि फैबाय जोंहा ओंखाम जानायनि उनाव मागो फोरबो फैबाय मागो फोरबोयाव जोङो होदो सै ओह माग फागुन सैतनि सैथ' अह मा होमबा फागुन मागोयाव जोंहा बियाव आलारि मा होन्ना बुङो बै बेलागुर बेलागुर सावनायखौ खालामो खालामनानै बेनिफ्राय बेवहाय ज' जाबाय सावखांनानै अर सायनानै बिनि अखानाइयै जोङो ओह ज'यै रायजो नाङैनो जिथु जोङो बेलागुर सावना बेहाव ओंखाम ज' जालाइयो जाना जाफैयो आरो बेखौ मा होन्ना बुङो खाना जा खाना जाबाय बान्दो फाजुयाव माइ रायजो जानाय आरो बेखौ जाहैबाय जानानै बेनि उनाव बै ओम माग दाननि से अक्ट'आव फैबाय जोंहा मन्दिराव आर'ज लायो जोङो बेयाव आर'ज लानानै न'आव जिबादि अनासि सिथाव खाजा माबादि फिथा सावदों बेखौ लाबोनानै गासैबो रायजोनो जों साहा लोङो साहा लोंनानै आरज खालामो बेबादिनो जों अन्नानै जों जोंनि धोरोमखौ जोङो गाजा गोमजायै फालि लाङो आरो फालिनानै जोङो दाबो फालियो उनावबो फालि लांबाय थागोन बिखिनियानोसै